झूलेलाल जीअं त पीटी उषा पहिरीं लेडीस में खटंदड़ु महिला जो नालो चयो वियो हूंदो आहे महिला पुरूषनि खां बि अॼुकल्ह वधीक आहिनि पुरूष भले क्रिकेट में न खटी सघिया पर महिलाऊं खटी सघदियूं आहिनि ऐं वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग ऐं क्रिकेट सान जीअं उन्हनि जो नालो आहे सान्या मिर्ज़ा थिए साइना महिला थिए नेहवाल थिए थी टीबी उषा थिए टीवी ऐं दिपा कर्माकर थिए मनू वाकर थिए ॿिया बि घणा ई गोल्डन अवार्ड जीते रहिया आहिनि हिन महिलाऊनि के इन करे महिलाऊं खे वधीक अ गॉर्मेंट अ ध्यानु ॾिए पई थी ठीकु आहे